हेलो रिचा कीअं मज़े में बस मां मज़े में तूं त याडि कोनि थी करे मां तोखे अॼु ॾिस यादि कयो मए हा यार तोखे असां कॾहिं त यादि कयूं नी कोई न यार मुंहिंजो भी ॾिस न सॼो ॾींहुं आहे न कॉलेज में टाईम हलियो थो सॼो ॾींहुं पढ़ाई वेठी हले मुंहिंजी ॿ अच्छा हीअं ॿियो ॿुधाए छा थी करे तूं हींअर हा ॿ ॿुधाए हाणे चेटी चंड जी त्यारी कीअं थी हले ऊर्जा हा त मनपसंद जा त्योहारु त पहिंजो चेटी चंड पहिंजो झूलण साईं ॼो त्योहारु आहे न चेटीचंड त अरे ॾाढो आनंद ईंदो आहे मूंखे त चेटीचंड में केॾी पाण मौज कंदा आहियूं न हा त धूमधाम सां त मल्हाईंदा आहिनि न हा हिन दफ़े छा प्रोग्राम आहे ऊर्जा तोखे ख़बर तई कुझु हा ॿियो छा आहे हिन दफ़े बाईक रैली कॾहिं अथनि की न कॾहिं तन झूलण साईं जूं हा मन बाईक रैली सरगस कढंदा शाम जो हा हा हा उहो अञा छेज थींदी की न छेज रात जो बि रखी अथनि मूंखे त ॾाढो मज़ो ईंदो ॿियो ॿुधाए कराए न ड्रेस कोड कुझु रखियो अथनि कहिड़े कलर जा कपिड़ा पाइणा कहिड़े कलर जो छा कुझु चयो अथनि की न अञा हा अच्छा हीअं ॿियो ॿुधाए जी हा हिन दफ़े लवी कमल भगत न ईंदो छा अञा रहाइण खाइण जो प्रशाद रखियो अथनि हिन दफ़े की न न लम्बो शाहिब चालू हूंदो इलाही मज़ो ईंदो न पाण खे त पहिंजो सिंधियुनि ॼो इष्टदेव झूलेलाल साईं आहिनि त मज़ो त ईंदो न हा हाल ऊर्जा हाणे मां मुंहिंजी थोरी पढ़ाई कयां पोइ तोखे फोन कंदी मए हन हा रखाए थी हा न